ابھی میں نے اپنی سسٹر کی شادی کی تو مجھے بیحد مشورہ کی ضرورت پڑی میں بیحد پریشان تھا اور میں سوچا کہ میں کس سے جاؤں مشورہ کروں کیونکہ ہمارے پھوپھا وغیرہ چچا وغیرہ کافی دور تھے فون سے گفتگو ہوتی تھی میں بیحد پریشان رہتا تھا کہ یہ شادی روزمرہ کی چیز نہیں ہے یہ زندگی کے سوالات ہیں پر مجھے کوئی بہتر سے بہتر مشورہ دینے والا نہیں تھا تو میں نے بیحد دوڑ دھوپ کرنے کے بعد میں اپنے پھوپھا جی سے مشورہ کیا اور ان سے کچھ رائے مانگی کہ مجھے یہ شادی وغیرہ کرنی ہے کس طریقے سے کی جائے ان کے بارے میں مجھے کچھ بتلائیے اور جو بھی میں کام کرتا ہوں یا سوچتا ہوں کرنے کے لیے

اپنے بڑوں سے اہم فیصلہ لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد جیسا مشورہ دیتے ہیں ہمارے بڑے اس کے نقش قدم پر پھر ہم چلتے ہیں